जी हाँ मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मुझे अपने बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा जब मैं दसवीं पास की थी तो मैंने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया कि किस प्रकार मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो इस कठिन निर्णय लेने के लिए मुझे बहुत सारी बातों पर विचार करना पड़ा इसके लिए मैंने मेरे दोस्तों से और घर वालों से सलाह ली कि किस प्रकार मुझे आगे पढ़ाई करनी है किस प्रकार नहीं